कहलियो कहाँ छऽ

बोलहो ने

आबाज नहि जाइत छो कहलियो कहाँ छो नहि मतलब घूमै एलिऐ घूमै एलिऐ रह बेगुयेसराय आर कहाँ हैया की की छै घूमै बला हैया की की छै घूमै बला मन्दिरे सब घूमते गार्डनो घूमते

ऐसै घूमैए लै एलिऐ जाएके कहेँ नहि छै सगरे घूमैके छै की घूमै लै अबै छै लोग एक जगह बोलबे ने केलहो कहाँ कहाँ कोन चीज छै तब ने हम कहतियो कहाँ जाएके छै कोन मन्दिर कहाँ छै खाली बोलि देलहो नौलखा आ काली मन्दिल बिशनपुर फलना चिलना जगहके नाम बोलभो तब ने ओ जगह ओ मंदिल छै ओ जगह ओ मम्दिल छै तब घूमै की

बेगूसरायमे पोखरि आर नहि छौ

ई पोखरिआ आर कहेंं नहि नहि बरास नहि पोखरि

ओने पूरा